हॅलो हांव केपें सावन अनीश गांवकर उलयतां म्हजो इश्ट सावन मडगांव येवपाचो आसा म्हाका सकाळचे आठ वरांचेर ताका मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर हाडपाक वचपाक जाय उपरांत मडगांवच्यान फोंडें शहर भोंवडावपाक जाय फोंडे शहरांतलीं मुखेल देवळां भोंवून परतून केपें येवपाचें आसा हे खातीर म्हाका पुराय दिसा खातीर तुमची कॅब सेवा जाय पडटली आमी वट्ट तीन इश्ट प्रवास करतले तर हे संबंदान येवची खर्च आनी वाहन क्रमांक आदी म्हायती म्हाका कळोवची